हालो मांडवी फर्नीचर आरे पात्रांव कसो आसा आं आरे तुवें धाडिल्लो सोफा हय पॅकींग पावलो पावलो पावलो तुजे मनीस तेंच्यांनी वेवस्थीत हाडलो तो भितर आजून ऑपन करुना कांय प्रोबलम ना मरे आतां आतां पऱ्यान तुजी सर्वीस म्हजी एकदम सुंदर दिसली कांय प्रोबलम ना म्हणजे बरे तरेन तमचें पावलें सगलें हय आनी आनी दारांतसून भितर काडटना मातसो व्हडलो आसा न्ही रे तो तरी दारांतसून ताणी भितर वेवस्थीत काडलो थंय सर्वीस ना बरोबर कांय इशू ना बरें आशिल्लें सगळें हय आतां ऑपन करता पळोवया मरे कशे कितें तें हय ऑपन करून तुका सांगता मागीर हांव फोन करतां मागीर हय पयलीं आतां आतां तरी कितें आसा आतां पऱ्यंत तुजें जें कितें धाडलां पळय तें आजून पर्यांत तरी बरें आशिल्लें इशू नाशिल्लो कांय आतां हो फुडें सांगपाक जायना तुजी डिलिवरी तर वेवस्थीत आशिल्ली डिलिवरी वोस सुपर्ब सारकी एक नंबर तुजी डिलिवरी कांय प्रस्न ना डिलिवरीक ओके देव बरें करूं बरें आसा बरें बरें बरें